औ आदा मामोन ऐ बेयाव मानासाव हगारदों सामगावआव तितागुरियाव ऐदमिस'ना दा बरथ'मान लेखा थेखा गासिबो गांबा द्रेसखौ लानानै उननिस हाजार लायो ओमफाय मानलि दिउसआ ऐक हाजार लायो नोंसिनालाय बहा हगारखो नानिखौ

फोरोंनायालाय दासानन्दि मोजां मोजां मोजां नामबार मोनदों गथ'फ्राबो नोंनि गोसो नों मानलि होनो ना सय मासजों होनो मानलिबो होजायो सय मासजोंबो होजायो एक हाजार ख'रि

मोजां मोजां आलाय ए मोजां गथ'फोर गेलेग्राबो दङ आरो एबारनिफ्राय हस्तेलबो बानायदों ख्लास अ'वाननिफ्राय सेबेनसिमखौ हस्तेलबो दोनो हस्तेल थायोबा पिसआ ऐसे बारा जायो आरो औ

औ

औ दे लाफैबानो जाबाय

ओमफ्राय बे मानलि होनाया एक हाजार

माबाबानो जाबाय खबर लाफिननानै

औ औ मोजां मोजां आलाय